मध्य प्रदेस की शिक्षा प्रणाली में इन्फ्रास्ट्रक्चर शिक्षा की इन्फ्रास्ट्रक्चर संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए सरकार नइ नइ चीज़ें ला रही है जैसे वो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए वो उन्हें विभिन्न प्रकार की छात्रवृति दे रहे है जिस से वे स्कूल आएं और पढ़ाई करें इसके साथ ही वे उन्हे लैपटॉप और साईकल भी वितरित कर रही है जिस से बच्चों को स्कूल आने में सुविधाजनक हो और लैपटॉप पर भी पढ़ाई कर सकें इसके कारण खेल की गतिविधियों को भी पढ़ाया जा रहा है और नए नए कोचेस और नए नए खेलों को इस्कूल में सिखाया जा रहा है ताकि बच्चे उस में अपना करिअर भी बना सकें मध्यप्रदेस की शिक्षा प्रणाली में कहें तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय विश्वविद्यालय हैं साथ ही बहुत सारे डिप्लोमा सेंटर स्किल सेंटर हैं जिस से बच्चे पढ़ कर सीख सकें और कुछ अपना स्वयं का कार्य भी कर सकें मध्य प्रदेश सअकार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को स्कॉलरशिप भी देती है ताकि वह अपनी फ़ीस भर सकें और बिना किसी आर्थिक रुकावट के पढ़ाई कर सकें